नमस्कार म्हजो दुसरो प्रोडक्ट आसा येवला पैठणी हो म्हजो न्हेगेटीव एक्सपिरियन्स आसा तसोच हो म्हजो न्हेगेटीव फिडबेक म्हणून कन्सिडर करचो हांवेन म्हजी योवला पैठणी पंचवीस सप्टेंबर ह्या दिसा ऑनलायन पोर्टलाचेर ऑर्डर केल्ली जी म्हाका धा ऑक्टोबर म्हळ्यार पंदरा दिसांनी डिल्हीवर जाल्ली जेन्ना डेल्हीवरी आयली तेन्ना म्हजी पैठणी ऑर्डर केली हेजो टोटल बील अमावन्ट आशिल्लो साडे बारा हजार म्हळ्यार बारा हजार पांचशे रुपया आनी जे ट्रानसेक्शन जाल्लें ताच्या प्रमाणे बारा हजार पांचशे रुपयांनी शिपिंग चार्जीसूय इंक्लूड केल्ले पूण जेन्ना पार्सल घेवन कुरियर आयले तेन्ना तांच्यानी सांगले की पैठणीची जी वेट आसा ती चड आशिल्ल्या कारणान तुका टू हन्ड्रेड एन फिफ्टी म्हळ्यार दोनशे पन्नास रुपया एक्ट्रा दिवचे पडटले सो पैठणीची जे पार्सल आशिल्लें तें घेवच्या पयलींच हांवेन तांकां एक्ट्रा दोन हजार दोनशे पन्नास रुपया पे केले पैठणीचो रिव्हीव घेवपा खातीर तांच्यांनी ओपनिंग व्हिडियो करपाक लायिल्लो सो हांवेन तो ओपन करता आसतना व्हिडियो केलो तातून जी तांच्यांनी इतली बरी पैठणी जे धाडटात आनी इतले पैशांची पैठणी जेन्ना तुमी धाडटा तेन्ना सिंगल पेपर कवर करून ती पैठणी धाडिल्ली आनी पावसाच्या खातीर तेंची मदी पावसान ती उदकान भिजिल्ली आनी तातूंत भितर खंयच प्लास्टिक कवर बी नाशिल्ल्या कारणान खुबसो पार्ट क्लोताचो पार्ट कपड्याचो पार्ट हो ओलो आशिल्लो ओपन करता आसतना तेका स्टेनिंग जाल्ले म्हळ्यार दोन तीन कडेन जेन्ना ओपन करून पळयली तेन्ना थंय डाय आशिल्लो किंवां तें कलर पार्ट हो फेड जाल्लो असो दिसतालो तसोच पदराच्या बाजून तांच्यानी सांगिल्लें की ही योवला पैठणी हेंड वुवन म्हणटली म्हळ्यार हात मागाचेर केल्ली साडी आसा पूण ते हात मागाचेर करता आसताना तांच्या थंय दोन तीन कडेन पदरा कडेन हांगासर पिंजील्ली साडी आयिल्ली तशेंच जें हातमागाचें काम आसता तें नीट्ट नाशिल्लें तातूंत खूब सुतां येतालीं आनी सुतां खंयच्या खंय ओडिल्लीं जो कलर सिलेक्ट केल्लो तो कलर पर्पल कलर आशिल्लो पूण तो खूब्ब लायट म्हळ्यार लायलेक कलरान ती साडी आयिल्ली तशेंच साडयेचें जें लेंत उरता जें स मिटर उरतालें अशें सांगिल्लें तें मेजून घेतल्या उपरांत पांच मिटर आशिल्लें आनी ब्लावज पीस हो कट करून मॅच जायना अशिल्लो ब्लावज पीस त्या साडये वांगडा धाडिल्लो म्हणून ह्या इतले पैशे पे करुनूय बी जर मनांक समाधान दिवपी जर तुमचो प्रोडाक्ट मेळना जाल्यार नॅगेटीव रिव्हीव्स घेवपाची किंवां ती एक्सेप्ट करपाची जिम्मेदारी ही कंम्पनीची उरता म्हणून हो एक न्हेगेटीव एस्पिरियन्स शेर केल्लो आसा अशेंच फुडले तेंचें कस्टमर्स तांच्या चुकी खातीर किंवां तांचे डिस्पॅच टिमीच्या चुकी खातीर लोकांक सफर जावचें न्ही म्हणून हो रिव्हीव आसा हाज्या फुडे ते बरें तरेची जेन्ना धाडटले कस्टमरांक तेन्ना काॅलेटी सारकी चॅक करून धाडटले अशी आस्त बाळगीतां देव बरें करूं